हा जीअं की मां कॉलेज में होस्ट कयां पई त मूंखे सिंधी भाषा दिवस ते होस्ट करण लाइ याने चवण लाइ ॿ टे लाइनूं ऐं सॼो प्रोग्राम संभालण लाइ मूंखे मौक़ो मिलियो हुओ त तेॾी महिल मूंखे इहा दिक़त आई हुई की जेको बि हुन ॾींहं ते चइणो हुओ सभु सिंधीअ में चइणो हुओ त गूगल था मूंखे जेको मिले पियो या जेतिरो मूंखे ॻाल्हाइण लाइ सम्झ में अचे पियो उहो सभु हिंदीअ में ऐं इंग्लिश में त मिले ई पियो जाम आसानीअ सां हुतां मूंखे कुझु बि सिंधीअ में न पियो मिली पाए मूंखे चवणु ॻाल्हाइण में सिंधी सफ़ा ई अचे पर फ्रेम करण में सिंधी थोरो दिक़त पई अचे हुन जे करे मूंखे पंहिंजे घर जे वॾनि जी थोरी हिन में सहायता लॻी मां हुननि खां थोरो सो पुछो हुननि खां मदद घुरी हिन ॻाल्हि जे करे गूगल ते अहिड़ो कोई ऑपशन अवेलेबल न हुओ अहिड़ो कुझु बि मुंहिंजे वटि अवेलेबल न हुओ जिते मूंखे काई बि हिकिड़ी पंक्ति या हिकिड़ो चवणु हिकिड़ी काई बि ॻाल्हि जो वर्णन मूंखे सिंधीअ में काई बि भाषा मां सिंधीअ में मिली वञे त उहा मूंखे थोरो सो दिक़त आई हुई